ایک مسافر كے طور پر مجھے بہت سارے مُنفرد چیلنجوں كا سامنا كرنا پڑتا ہے جیسے كہ عام طور پر جب ہم لوگ سفر كرنے كے ارادے سے اسٹیشن پر جاتے ہیں تو وہاں كے ٹوائلٹ وغیرہ صاف سُتھرے نہیں ہوتے ہیں جس كی وجہ سے ہمیں وقت دقت كا سامنا كرنا پڑتا ہے اِسی طریقے سے وہاں كے كھانے اتنے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں كہ ایک عام آدمی بامشكل ہی خرید پاتا ہے اگر كوئی خرید بھی لیتا ہے تو اُس كا كھانا اتنا باسی اور گندہ ہوتا ہے كہ كھانے كا من ہی نہیں كرتا ہے تو اِن ساری چیزوں پر ہماری حكومت كو بہت سخت دیكھنے كی اور اُن پر ہدایات اور توجہ دینے كی اتنی زیادہ ضرورت ہے كہ اُس كا پوچھنا محال ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو كہ ایک مسافر پریشانیوں كا سامنا كرنا پڑتا ہے اِن لوگوں كو اِس كے علاوہ اسٹیشنوں كی صفائی سُتھرائی ٹرین كے اندر جو بیت الخلا ہوتے ہیں اُس كی صفائی سُتھرائی سیٹ كے نیچے جو گندگی ہوتی اِن ساری چیزوں پر حكومت كو توجہ دینے كی ضرورت ہوتی ہے اِس كے علاوہ كرایہ وغیرہ میں بھی سہولت دینے كی سخت ضرورت ہے تاكہ ایک غریب آدمی بھی كہیں بھی كسی كو بھی جانا ہو تو آسانی كے ساتھ سفر كر سكیں اور اِن نے كسی قسم كی تكلیف كا سامنا نہ كرنا پڑے